मुंहिंजे लिखण जो मस्त मनपसंदि तरीको काग़ज़ु ऐं पेन हीअ आहे मूंखे लेपटॉप या मोबाइल में लिखणु पसंदि कोन्हे पहिरीं ॻाल्हि त लेपटॉप ऐं मोबाइल में लिखण सां अखियुनि के ते जा ॾाढो ज़ोर पव पवंदो आहे जेको मूंखे नथो वणे स मथे में सूर थी वे वेंदो आहे इन सां ॿियो शइ जेकी आहे काग़ज़ु पेन खे कोई बि बीट नथो करे सघे लाइक काग़ज़ु ऐं पेन काग़ज़ु ऐं पेन त असांजा परंपरागत तरीक़ा आहिनि हुन हुन जहिड़ो कुझु कोन्हे लाइक काग़ज़ु ऐं पेन जे जो एक्सपीरिएंस जेको फील आहे उहा बाक़ी कोई बि लिखण जो मेथड न लिखण जो तरीक़ो नथो नथो असांखे ॾिए छॾे ऐं हालनि जे हाल जे वर्षन में जेकी जेका हाणे जो टाइम आहे हुन में लेखनि ॾाढो बदिलजी वियो आहे छो त हाणे मोबाइल लेपटॉप अची विया आहिनि ऐं इंटरनेट बि ॾाढो फेमस थी वियो आहे जिन जंहिं करे छा थी वियो आहे त माण्हुनि लेपटॉप ऐं मोबाइल खे ई लाइक ॾाढा पसंदि करणु लाइक पसंदि करणु शुरू कयो आहे जेको हर हर वक़्तु हर माण्हू वटि मोबाइल हुजे ई हुजे आहे ई आहे ठीकु आहे त जेको जंहिंजे करे छा थी वियो आहे जा त हुनजे करे माण्हू मोबाइल में लिखणु ऐं मोबाइल में पढ़णु ज्या ॾाढा ॾाढा पसंदि करणु लॻा आहिनि जेको मूंखे न पसंदि आहे